हाँ हमें लगता है की पिछले कुछ सालों में नृत्य में बहुत बदलाव आया है पुराने नृत्य नए नृत्य से बहुत ज़्यादा भिन्न है पुराने नृत्य में सांस्कृतिक डांस नृत्य हुआ करते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे नृत्य हुआ करते थे पर अब के नृत्य बहुत ही ज़्यादा फ़िल्मी नृत्य होते हैं उसमें मुझे कोई मजा नही आता है मुझे नृत्य करने में आता था तो सांस्कृतिक नृत्य करने में आता था उस नृत्य का तो कोई जवाब ही नहीं